اتر پردیش میں ہر قسم کے ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور سب مل جل کے رہتے ہیں اور جیسے ہندو ہندوؤں کا مذہب ہے مسلمان اللہ کو مانتے ہیں پانچوں ٹیم کی نماز ادا کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں دوسروں کو اچھائی بتاتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اور یہی ہمارا اسلام مذہب ہے اور جیسے کرچن ہیں وہ اور جیسے بدھ مذہب ہے اور جیسے یہ سردار لوگ ہیں تو ہر قسم کے مذہب کے لوگ ادھر رہتے ہیں اور یہ ہمارا جو اتر پردیش ہے یہ ایسا گلدستہ ہے کی طرف ہے کیونکہ ہر طرح کا پھول آتا ہے اسی طرح یہاں ہر طرح کا مذہب ہے بہت اچھا مذہب ہے اور اسلام کو بھی مانتے ہیں اور اسلام بہت اچھی اچھی بات سکھاتا ہے اللہ